होइ दं ओरैनो एह ओरैनो बेरायलाबाय दङ होइ आं नोंसानाव गय गयसो माबा हरनो नागिरदोंमोनहाय

एह ओ ओ ओ गायनो नागिरदोंमोनहाय ओरैनो जग्रबसे गायनानै लानो नागिरदोंमोन उम फांसेल' र' अह अह अह अह ओमफ्राय

उम जेबो सो जोंनाव सोंहरनायदोंमोन ओं न'आव गायनो नागिरदोंमोन उम बिघा माबानांसिगोन दाम गोसाबो लायनांसिगोन उम

ओरैनो बिस दालसोबाबो जाथ'गोन बुरजाबो बायनो हाया नालाय ओरैनो एसे एसे बायनानै गायना लानोसै ओ ओ

फिनबैसे फिनबैसे जावैदोंमोनलाय कगेस दा दांबाथाय मोजां जायो

जोलैफोरखौ मोजां नांगौ आरो दे होमबालाय आब' मोजांखौ मालाबा लायसिगोन